ना वोळकल ना कोण उलयता आ प्रताप सांग बाब हय हय ह हय हय तुक् हांवें धाडी तीं धवीं कॅ धवीं कॅना पावल्या मरे गाय दुसरें आनी कितें पाव ना रे सायबा हांवें तुक् प्लास्टिका हितू दिल ना हांय तुकां दोन कॅनां प पार्सल करून दिलात आरे अख्ख्या गांवा भितर मागे फेणी म्हळ्या सामकी फामाद तूं जाणा सो तेतून आनी मिलावट आनी दुसरें ताजो हें जो आसता कॉलेटी जी आसता ती खूब बरी तुका खबर आसा तुका आणी हांव फटयना तुका खबर आसपा जाय मरे तो हांवें तुका दोन कॅनां ताचे कडेन पार्सल केल्लीं यें हें ना तुका एक तर ताणें फटयला आसतलो नाजाल्यार ताणें तो को कोणा तरी दिला आसतोलो मागेलो सगळ्यात नंबर वन फेणी तूं तूं जाल्या येवन पळय फ्रॅश पयलींचें बी कांय ना हांगां आ तस जाल्या पचा तें उज् बीज लागल् जाल्या म्हाका दिसती मा ती मरे मगे न्ही आ तूं पळय ती वासपूस कर आनी ताका मेळून तज कडेन पळय बरिशी काड पयशा वेवहार तो ती म्हाका दिसत् मरे बोस्त्यांवा गेल्यान बी हाळ गा कोणा खबर हांवें आयकलां की बोस्त्यांव डुब्लिकेट फेणी हें करून दिता म्हण मिक्स जाल्ली आन तेगे ती कशी पळय हय ती कोंता येवपा न्ही ती लागयना चडयना आन जळय बी ना

आ बरें सद्द्या हांव भाटयेर ना हांव हेका राजना सांगता भाटये वयल्यान को हें कर म्हुणून आनीक वत्ना म्हाका घर वत्ना त्यो दोनी बाटल्यो तुका पावोपा लायता हय शिवर शिवर हय आनी पयशा बाबतीन तूं हें करनाका पयशे केन्नाय दिल्यार जाता तशें करून कांय ना ना ना ना सायबा ना सायबा कारण तो हे फेणीचे आख्खे आमगे प्रॉडक न्ही तो आमकांय आमगे ह्या खबर आसपाक जाय बरें तर